कोंकणी ही गोंयकारांची आवयभास गोंय हे एक ल्हान राज्य ह्या राज्यान सुमार एक चवदा ते पंदरा लाख लोक रावतात

आतां आमची मायभास जपतलो म्हटल्यार आमकां सगळ्यांक म्हणजे ह्या गोंयांत रावतल्या सगळ्यांक चवदा ते पंदरा लाख लोकांक कोंकणीचो आदर आनी कोंकणी फुडें व्हरपाक चळवळ करूंक जाय

गोंयच्या भायर वयतात देशाच्या भायर वयतात आनी जशें की युके युएस थंयसर थंय वयता आनी थंयसर सेटल जातात पुरायपणान आतां अशें केलें काय आमची आवयभास आमच्या फुडल्या पिळगेकडेन कशी पावतली हो प्रस्न चिन्न आतां जर आमी आमच्या आवय भाशेक घट्ट धरून तिका फुडें व्हरना जाल्यार कोण फुडें व्हरतलो आनी अशेंच ना की फकत गोंयकार गोंयान रावतात भायले गोंया भायले जशें की कर्नाटका महाराष्ट्रा ओरिसा वा केरळाचे लोक येवन सुद्दां गोंयांत कामाच्या निमित्तान वावरतात रावतात आनी तांचे आतां संख्या पळोवपाक गेल्यार गोंया म्हणजे चड वाडला फाटल्या वर्सां परस चड वाडला आनी अशेंच जर ही लोकसंख्या भायल्या लोकांची वाडत रावली म्हणजे ते बरें वायट म्हणना तुमकां हांव वायट म्हणना पूण तरी सुद्दां गोंया खातीर गोंयच्या भाशे खातीर जशें की आमची कोंकणी मायभास ताचे खातीर तो एक वायट वायट कशें मातशें किद्याक जर ही भाशा आमी मुखार व्हरना जाल्यार कोणूच मुखार व्हरचो ना आनी ही पुराय भारत देशा परस युनिक भाशा कितें पुराय भारत अशें डायवर्स आसा आनी सगळ्यांची एक एक भाशा आसा पूण आमचे आमचें एज्युकेशन शिक्षण शिक्षण हें आसा पय न्हू सिस्टम आसा तितून आमकां कोंकणी हो एकूत असो सबजेक्ट आसा म्हणजे फकत एकूत पेपर कसो आनी बाकिचे सगळे पेपर आमकां इंग्लीशन आसा ताचें कांय म्हणना पूण हेर राज्यांनी कशें आसा तांची मायभास ही मेन व्हडली मेन मुखेल तेंच्या खातीर आनी ती मुखेल भास ही तांकां सगळ्या सब्जेक्टांनी आसा म्हणजे गणीत तांकां तांच्या आवय भाशेन आसा पूण आमकां अशें ना गोंयांत हें आदल्या काळार आशिल्लें म्हाजे भयणीक बीन आशिल्लें पूण आमकां अशें ना आमकां गणीत मॅथ्स वा गणीत आमकां इंग्लीशान आसा पूण पयलींच्या काळार गणीत विज्ञान इतिहास हे सगळे मल कोंकणीन आसताले पूण आतां ना आनी घात म्हटल्यार आमच्या गोंयकारां खातीर की जर आमी आमची मायभास जपना जाल्यार ती खंय तरी शेणोन वयतली आनी ती शेणल्यार आमचे अस्तित्वचे ना गोंयकारांचे अस्तित्व म्हणल्यार कोंकणी वास